विडियो गेमी सुद्दां बरें येतात सगळे म्हटल्यार लुडो कँडी क्रश परत फ्री फायर पब्जी टॅम्पल रन हे गेमी ओके म्हटल्या भुरग्यांचे बी तितून मायंड फ्रेश ओके जाता शार्प बी जाता म्हटल्यार जशें की कँडी क्रश लुडो हितून शार्प जाता पब्जी आनी फ्री फायर गेमीन न्हू तितून भुरगीं पा तेंचे हें जाता हेल्थ पिड्यार जाता ब्रेन तेंची मागीर मायंड वर्क सुद्दां सारकें चलना अभ्यासान आनी तें आतां आमी खंयी पिकनीकेक वचत जाल्यार लुडो जशे आमकां गेमी खेळोंक ओके म्हटल्यार चार मेंबर अशे घेवन खेळोंक मेळटा आमकां कॅन्डी क्रशान सारें मायंड बी बरें शार्प जाता तितून फन जाता परत टायमपास बी बरो जाता म्हटल्यार कळना की आमी पिकनिकेक गेले काय आनी खंय अशें सगळें फन बीन करून गेमी खेळोन ओके मायंड बी फ्रेश जातात लुडो बी खेळ खेळ्ळेले आसा तितून बी बरें आहा ओके आहा भुरग्यांक लागून आनीक इवन कार्ड्स सुद्दां कार्ड्साची गेमी बी बरें आहा तितून